अ माथो गारियालाय दङलै दंनायालाय ओमफ्राय माथो एह ओमफ्राय बबेहाय थांगोन जेनेबा आच्चा बेथ' भारायाथ' एसे द्लाम थांगोनलै दामाथ' एसे बुरजा लागोन ट्रिस हाजारसो नांगोन देखायनो हागोन जेबो नङा बेयो गारि सा सा देखाय लांनो हागोन आं देखायनो हागोन आं ओ हायो दे दामासो औ

दे दे दे देखायनो हागोन दामासो थ्रिस हाजारसो नांगोन औ बोथोराबो आरो लामा गोजान जायोना

हायो दे हायो देखायजोबनो हागोन गुवाहाटि सिलिगुरि औ औ दे औ औ दे देखायजोबनो हागोन आं गासैखौबो गिदिंजोबनो हागोन दामा हले थ्रिस हाजार नांगोन लै

इसेबां गारनो हायालै जेनेबा खुनुरुखुम हाजारसेसो गारनो हागोन जोंहाबो खस्थ' दंना थावनि खोथा दं लामा गोजाननि खोथा दं बहुत रिस्कनि खोथा गारि सालायनायनि खोथा हरना गुना औ फास्स'सो नागारजागोन दे खुनुरुखुम फास्स'सो एक हाजारसो नागार जागोन बारा नागार जानाय नङा औ जोंहाबो रिस्क दंना ड्रायभारफ्रा जोंहाबो औ औ औ जायगाखौलाय फुरा देखायनो हागोन आङो थांबाय थाखायो ओरैबो ओरैबो थांबाय थाखायो जेराव मेराव गिदिंखायो आं औ औ ए बारा बुरजा बिदि जारनिं खालामनायाव गारियाबो बारा गिदिर नङा नालाय बारा बुरजा लांनो हाया हा दे दे जागोन दे सयजोनसोबा औ औ औ औ गोजाननिब्ला दे औ बारा मानसि बुरजाबा बारा थिग जाया लामा गोजान ना दिग्दार जायो औ दे ए दे होनबा दोनदो